नमस्ते नमस्ते कइसे दे रहल सब्जी हुँ कोबी आओर कम कम कऽ दिऔ आओर मटर एक किलो कम कऽ देबै ठीक हइ आओर चालीस रुपै कम कऽ देबै आओर आलू दस रुपै देबै ओ अथी बैगन दस रुपै देबै टमाटर पाँच रुपै देबै भिण्डी

ठीक छै ठीक हइ

हमरा घरमे ने भोज हइ तनी रेट ने ठीकसँ लगेबै आओरो पिआज मिरची हरिअरका एक किलो हँ हँ

दोकानमे आबिके ने गप करै छी दोकानमे आबिके गप करै छी